وہ بہت ساری جگہ ہے ہندوستان میں جہاں میں گھوما ہوں دلی گیا ہوں دلی کا قطب مینار لال قلعہ جامع مسجد ہمایوں کا مقبرہ سب جگہ گھوم رکھا ہوں بمبئی گیا ہوں بمبئی کا گیٹ آف انڈیا گھوم رکھا ہوں تاج ہوٹل گھوم رکھا ہوں نہیں نہیں گھومنے مجھے بہت پسند ہے ہندوستان کے لگ بھگ آٹھ دس شہر گھوم چکا ہوں لکھنئو گیا ہوں کولکتہ گیا ہوں جی کولکتہ کا وکٹوریا ہاؤس دیکھ رکھا ہوں ہاوڑہ برج دیکھ رکھا ہوں لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ دیکھ رکھا ہوں مجھے گھومنا بہت پسند ہے گھومنے سے لوگوں کو دماغ کھلتا ہے جس سے انرجی آتی ہیں نئی نئی چیز سیکھنے کو ملتا ہے نئی نئی جگہ پہ جاؤ نئے لوگوں سے تعلقات ہوگا ملاقات ہوگی تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے گجرات گیا ہوں گجرات کے سورت شہر گیا ہوں ممبئی کے ناسک شہر گیا ہوں مطلب ان سب جگہ کا ایکسپریئنس جو میں اب بیاں نہیں کر سکتا جتنا مزہ آیا مجھے گھومنے میں اپنے ممی پاپا کے ساتھ گیا تھا آگرہ آگرہ گھوم رکھا ہوں آگرہ کا تاج محل دیکھا آگرہ کا قلعہ دیکھا جی جی جی آگرہ کا قلعہ بلند دروازہ دیکھ رکھا ہوں فتح پور سیکری کا مطلب جتنی تعریف کرو گھومنے کا جتنا جگہ گیا ہوں مطلب آپ کو بیان نہیں کر سکتے اتنی جگہ گیا ہوں